देखिऔ हमसब जे खाना बनबै छिए आओर खानाके जे कहै छै खाना बनबै छै हमसब एहन खाना बनबै छिए से खेनिहारके नीक लागै छै आटे जेनाकि सानबै तऽ एहन सुन्दरके आटा सानि लिऔ पानि दऽ कऽ बढ़िआँके आटाके तोड़ि दिऔ जे सोहारी अहाँके बेलबै ने तऽ मोलाएम लगत सोहारी खाइमे रुइआ जकाँ नीक लागत जेनाकि सब्जिए बनेबै आलू बनेबै कोबी बनेबै मटरके छिम्मी देबै कनि कदीमा दऽ देबै सब चीज दऽ कऽ मेजन दऽ कऽ सब्जी बनेबै ओहिमे तऽ केहन सब्जी बनेबै तऽ आदी दिऔ रसून दिऔ काँच मरचाइ दिऔ सबटा कऽ थकुचिकऽ जीर दिऔ पचफोरना दिऔ सबटाके फोरन दऽ कऽ एहन कऽ कऽ बनैऔ ओहि सब्जीके दिऔ उपरसँ गरम मसाला दऽ दिऔ एहन सब्जी बनि जाएत जे एगो रोटी खाइके साथमे हैत कि हम चारिगो रोटी खा लू हाथ चाटैत उठू एहन खाना बनत से एहन सब्जी बनि जाएत से सुन्दर लागत नीक लागत से खाइमे नीक लगत नहि करू हैत नहि बेसी जादे नुनगर हैत नहि करू हैत एगदम खाइमे खाना पवित्र नीक लागत देखैमे नीक लागत खाइमे नीक लागत सब चीजके बढ़िआँ लागत एहन स्वादिष्ट खाना बनत से भाते चावले बनेबै तऽ ई नहि होइ छै जे चावलके गीले कऽ देलहुँ जेनाकि एगो भेल कि तऽ चाउरे पसा लेलहुँ से नै भात बनेलहुँ तऽ एहन फ्रेश कऽ कऽ भातके बनाउ चावलके तऽ धोइऔ नीकसँ दुइ पाइने तीन पाइने धोइ दिऔ तऽ एगदम चावल बढ़िआँ भऽ जाएत धोइते धोइते सफेदसँ ओकरा धोइ देबै दुइ तीन पाइने आओर अदहन खौला गेल ओहिमे कऽ धऽ दिऔ आओर भात कनि अथी परमे भेल आओर पसै लेलहुँ जे ओनाकऽ एहन भात पसै लेबै जे लगत जेना छीटि देबै तऽ बिछि लेबै नहि ओ गीले रहत आओर नहि ओ चाउरे रहत बढ़िआँ भात रहत बढ़िआँ बनल से रहत सब खाना खाना जे ककरो खाइलए देबै तऽ थारीके अपन अथी कऽ लेबै माँजि लेबै साफसँ बरतन माँजि लेब पानि लोटामे ढारि लेब गिलासमे दऽ देबै गिलासमे कऽ पानि ढारिकऽ देबै लोटामेसँ लऽ कऽ गिलासमे ढारिकऽ देबै खेनिहारके खाएत पिअत सबके जकरा खुआबैके अइ से खुआउ खेनिहार आओरके एना कऽ करू जकरा जकरा खाइके जे भोजन करैके रहै छै जकरा पुछिऔ जे कि लेब कोना खाएब कोना खाएत ओ भरि पेट ओकरा खुआ देबै कनि दूध तूध रख